ہیلو کیا آپ سویگی کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں جی ابھی میں نے آپ کے ایپ پر سیٹنگ میں جا کر آٹو پے کو بند کر دیا ہے کچھ وقت پہلے میں نے اپنے فون میں سویگی ایپ ڈاؤن لوڈ کیا تھا اور ایپ میں سیٹنگ کرتے وقت آٹو پے کو آن کر دیا تھا کیونکہ اس وقت میں بہت کاموں میں مصروف تھا اور میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں پے کرنے کے لیے کچھ منٹ الگ سے لگاؤں اس لیے میں نے آٹو پے آن کر دیا تھا لیکن اب میں نے ایپ کی سیٹنگ میں جا کر آٹو پے آف کر دیا ہے آپ چیک کر لیجیے